उधमपुर कोला थोह्ड़ा अग्गैं तीस किलो मीटर रोड़ ऐ उद्धर जेह्ड़ा रोड़ ऐ ओह् बड़ा गंदा रोड़ ऐ मिट्टी दा रोड़ ऐ उद्धर गड्डियां बी नेईं चलदियां गड्डी चलदियां जेल्लै इयां झड़के लगदे मतलब कोई बीमार बंदा होंदा जेह्ड़ा ओह् गड्डी पर बेही नी सकदा क्योंकि उद्धर उद्धर बंदा अपनी गड्डी लेइयै जा सकदा कंफटेवल जेह्ड़ा बंदा बिमार होऐ ओह् कदें बी जेह्ड़ी ट्रैविल आह्ली बस बड्डी बस होंंदे ओह्दे उप्पर बेहियै नेईं जाई सकदा क्योंकि उस बस्सै बिच्च बड़े झटके लगदे रोड़ दी कंडिशन बोह्त सारी गंदी ऐ सारा रोड़ टुट्टे दा उद्धर होर जेह्ड़ा रोड़ ऐ पूरा मिट्टी दा रोड़ ऐ होर लोक बड़े सारे लोक बमार होंदे जेह्ड़े केईं ते लोक उद्धर ही बीमार केइयें दी डैथ बी उद्धर होई जंदी पर ओह् रोड़ दी कंडिशन जेह्ड़ी बड़ी गंदी कंडिशन ऐ बस्सां बी उदों उत्थें मतलब कि टैमें दियां बस्सां बी नी जंदियां खटारा बस्सां जंदियां उं'दे उप्पर लोकें दी बौह्ने दी मर्जी नी करदी ओह् बस्सां इन्नां टाइम लांदियां जेह्ड़ा छित्ती किलो मीटर दा रस्ता उत्थें कोई चार पंज घैंटे लग्गी जंदे होर जेह्ड़ा उं'दा लोकें दा टाइम वेस्ट होंदा केईं लोकें दूर दूर जाना होंदा केईं लोकें दे घर बी रोड़ कोला बड़े दूर होंदे हून अग्गें बी आटो उप्पर जां कुछ जाना होंदा उनें लोकें गी आस्तै बड़ी परेशानी आह्ली ऐ ओह् ऐ कि अज्जकल गी सारै रोड़ बने दे उद्धर बी कोई रोड़ बनना चाहिदा हर ग्रांऽ बिच्च रोड़ जाना चाहिदा जिंदे कन्नै जेह्ड़े साढ़े लोग न ओह् कंफटेवली घर पुज्जी सकन